असांजे थाणे डिस्ट्रिक्ट खां थोरो परे हिकिड़ी बॉम्बे में हिकिड़ी जॻह आहे जंहिंजो नालो गेटवे ऑफ इन्डिया आहे त अगरि कोई बि कॾहिं बि महिमान अचनि त मां उन्हनि खे प्रेफर कंदो आहियां गेटवे वठी वञनि फैमिली सुधो छो कि हुते फेरीस बि हलंदियूं हिन जंहिं में उहो हीअं सॼे इअं मरीन ड्राइव ते कोलाबा ते हुन में ॾह राउंड चकर खाराईंदा आहिनि माण्हुनि खे ऐं हुन में जाम मज़ो ईंदो आहे सभिनिनि खे ऐं हुते फोटोस वोटोस बि फैमिली सुधो जाम सुठा निकिरंदा आहिनि हुते फोटोग्राफरस बि हूंदा आहिनि जेके तव्हांजो फोटो कॾहिं करे हुते ई तव्हांखे हुन फोटो जी प्रिंट ॾींदा आहिनि तव्हांजे फैमिली जो तव्हांजो त उहा ओवर रोल जॻह जाम सुठी आहे ऐं एस अ टूरिस्ट स्पॉट सॼो ॾींहुं हुते चङी तरह सुठे सां स्पेंड थी वेंदो आहे